हॉर्स राइडिंग करण लाइ चंङी तंदुरुस्त सरीर जी ज़रूरत हूंदी आहे जंहिं जे लाइ ॾाढी मेहनत ऐं एक्सरसाइज़ करणी पवंदी आहे जीअं त असां खे ॾुकणु जंपिंग नोड़ी टिपा ई ऐं सूर्य नमस्कार उठक बैठक इहे सभ एक्ससाइस में शामिल करणो खपनि योगा करणु खपे इहे असां खे असां जे सरीर खे ॾाढो स्ट्रांग ठाहींदी आहिनि जंहिं जे करे असां सुठे नमूने हॉर्स राइडिंग करे सघंदा आहियूं छाकणि हॉर्स राइडिंग करण महिल जीअं पुठीअ जी ऐं पेरनि जी जाम ज़रूरत थींदी आहे हिन ॿिनि खे मज़बूत करण लाइ योगा ऐं कसरत जाम ज़रुरी आहे इन पुठीअ इन जे हॉर्स राइडिंग करण लाइ हिन एक्ससाइज़ कहिड़ी कहिड़ी करणु खपे मां उहो ॿुधाईंदमि तव्हां खे जीअं सूर्य नमस्कारु थियो उठक बैठक थी जंपिंग थियो नोड़ी टिपा थिया इएं करणु ॾाढो ज़रूरी आहे हॉर्स राइडिंग सिखण लाइ ऐं हलण लाइ ऐं हुन खे सुवारु थी घूमाइण लाइ